होय हाँ हम लोग तो अच्छा खेलते हैं आपको खेलने अच्छा लगता है तो हम क्या करें हम तो ले लीजिए ना कोई दिक़्क़त नहीं है अच्छा भी लगेगा सब लोग खेल सुंदर भी लगेता है वहाँ पर देखने में अच्छा लगता है और सब कुछ देखने में अच्छा लगता है ख़ुश भी होते हैं हम लोग कि देखो सब लोग किरकेट खेल रहे हैं बिल्कुल अच्छी सी बात है किरकेट खेलने में अच्छा तो लगता है तो आपको अच्छा लग रहा तो ठीक है आइए घूम जाइए आपने अब मन हो तो आकर साथ में फोटो खींचा लीजिए आपने तो आइए फिर हमारे पास आइए हम तो बहुत सुंदर सुंदर किरकेट खेलते हैं सिखा अच्छा हमको भी अच्छा लगता है किरकेट खेलने के लिए और सब बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा किरकेट खेलती हो तो आइए हमारे पास आइए आप ना हमारे पास आ तो किरकेट खिलाएंगे सिखाएंगे भी सब कुछ भी करेंगे हम और आगे मन का यह फोटो भी खिंचा लीजिए जैसे सब लोग कहते हैं कि हीरो है इसके बाय ऐसे लगा ऐसे लगा ओयसे हुआ था हमको अच्छा लगा था यह सब वह तो आपका मन हो तो आइए साथ में किरकेट खेल लीजिए कब आएंगे आप बता दीजिए ना आप कल आओगे कई बजे आओगे आप बारह एक बजे छः सात बज जाएगा खेल में बहुत समय लगता है तो टाइम तो लगता है कुल देखने में भी टाइम लगता है खेलने में भी टाइम लगता है सब चीज़ में तो टाइम लगता है किस में टाइम नहीं लगता है

चीज़ में लगता है और बताइए ठीक तो कब आओगे किरकेट खेलने के लिए कब आएंगे आप कल संडे है तो ठीक है आओ फिर ठीक है हम आपको किरकेट खेलने के लिए सिखा देंगे हमको भी अच्छा लग किरकेट खेलने के लिए आपको सिखा देंगे साथ में लेकर खेलेंगे हम आपको कोई ग़ुस्सा वाली बात चलो और बताइए आगे आपका धन्यवाद नमस्ते रखिए